ہمارے گھر میں پڑوس میں ہر ہوم اسٹے كی سہولت فراہم كرتے ہیں جیسے كہ ہمارے گھر میں كرایہ دار ركھتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے گھروں كو بنا كر اور فلیٹ بائی فلیٹ بیچتے ہیں ہم نے خود ہمارے گھر میں كرایہ دار ركھے ہوئے ہیں اور جس سے ہماری اچھی انكم ہو جاتی ہے مہینے كی ہمارے گھر كا خرچہ نكل جاتا ہے یہاں بہت سی فیسلیٹی ہے جیسے كہ دوسرے دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں اور ہمارا ہوٹلس وغیرہ بھی بہت سارے ہیں جن میں كیا نام ہے اچھی اچھی فیسلٹی ہے کہ جیسے كہ رومس ہیں رومس میں بیڈ وغیرہ انہیں سونے كے لیے اچھی كوالٹی كے گدے وغیرہ اور روم میں ٹی وی وغیرہ سب لگا ہوتا ہے سب كچھ اویلبل ہوتا ہے ہوٹل میں تو وہ كرایہ دے كر وہاں رہتے ہیں اور مجبوری یہ ہے كسی كسی كی كہ مطلب ادر سٹیز سے آتے ہیں تو وہ ان كے پاس اتنا انكم نہیں ہوتا ہے جس سے وہ ہوٹل وغیرہ میں روم ووم لے سكیں تو وہ كسی بھی ایک ایسی گھر ور میں ایک آدھ روم لے كے اور پھر وہ رہ لیتے ہیں